ہلو سر پاسپورٹ آفس سے بات کر رہے ہیں میری کچھ انکوائری تھی سر پاسپورٹ کے ریگارڈنگ جی جی ایکچولی سر مجھے اپنے پاسپورٹ پر اپنا ایڈریس اپڈیٹ کرانا تھا جی سر دراصل میں ابھی پچھلے مہینے ہی مراد آباد سے دلی میں شفٹ ہوئی ہوں تو میرا پاسپورٹ پر میرا پرانا پتہ اپڈیٹ ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ نیا پتہ اپڈیٹ کرانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا آپ نے بتایا کہ اس میں کچھ ڈوکومینٹ آپ کو چاہیے ہوں گے جی سر آپ نے بتایا کیا نئے پتے کا بجلی کا بل یا کوئی ایڈریس پروف مجھے سبمٹ کرانا ہوگا اور ساتھ میں ایک پاسپورٹ سائز فوٹو اور پرانا پاسپورٹ بھی جمع کرانا پڑے گا اوکے سر اس کے لیے ایک فیس بھی لاگو ہوگی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کتنی فیس لگے گی آپ نے بتایا کہ ایک ہزار روپے فیس ہوگی پہلے اپائنمنٹ لینا پڑے گا مجھے اس کے بعد سارے ڈاکومینٹ اپوائنمنٹ والی ڈیٹ والے دن ساتھ میں لے کر آنے ہوں گے سر جب میں سارے ڈاکیومینٹ سبمٹ کرا دوں گی تو بعد میں کتنا وقت لگے گا مہینے بھر کا ٹائم لگ سکتا ہے اوکے سر اس کو چیک کیسے کریں گے سر آپ نے بتایا کہ آپ ایک اپلکیشن نمبر دیں گے جس میں میں آن لائن میں چیک کر سکوں گی لاسٹ میں جانکاری مجھے لینی تھی کہ کیا آپ ا س کو تھوڑا فاسٹ ٹریک میں بھی کرا سکتے ہیں اس کے لیے زیادہ لگے گی کتنی فیس لگے گی سر آپ نے بتایا اس کے لیے دوہزار روپے کی فیس لگے گی پھر کتنا وقت میں ہوجائے گا یہ اپڈیٹ پھر یہ دس سے پندرہ دن کے اندر ہو جائے گا ٹھیک ہے سر بہت شکریہ